सारें कशा बड्डी टेक्नोलॉजी जेह्ड़ी साढ़ी में अपनी लाईफ च जेह्ड़ी दिक्खी ऐ ओह् ऐ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐ जेह्दी बजह कन्नै जेह्ड़े केईं जेह्ड़े असंभव कम्म जेह्ड़े होंदे हे ओह् संभव होई जंदे बड्डियां बड्डियां गिनतियां होंदियां जेह्ड़ियां असें करना होंदियां दमाकै ई नेईं औंदियां ओह् साढ़े कंप्यूटर कंप्यूटर बिच होई जंदी जेह्ड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी गै स्हेई फायदेमंद बड़ी ऐ एह्दे कन्नै जेह्ड़ी अस जेह्के आफलाइन जेह्के फार्म साढ़े अपने स्कूलें कॉलेजें जाइयै भरने होंदे ओह् अपने कंप्यूटर पर गै होई जंदे साढ़े अपने आपूं अस करी सकने आं आनलाइन होई जंदा ओह् ओह्दी बजह कन्नै उस टेक्नोलॉजी दी बजह कन्नै जेह्ड़ा अस आनलाइन गै पढ़ी सकने जेह्दी असें जेह्की बड़ी ज्यादा फायदेमंद ऐ अस आनलाइन पढ़ी सकनें जेह्के जेह्दे कन्नै असेंगी जेह्का औन जान दा जेह्का खर्चा होंदा ऐ जेह्का स्कूलें कॉलेजें औने जाने दी जेह्की दिक्कत औंदी जेह्की प्रॉब्लमस औंदियां जेह्कियां असेंगी प्रॉब्लमस औंदियां जेह्ड़ियां ओह् थोह्ड़ियां हल्ल होई जंदियां जेह्का औने जाने कन्नै जेह्ड़ियां असेंगी थकावट होंदी ऐ ओह् बी नेईं होंदी जेह्का साढ़ा फायदामंद ऐ अस पढ़ी सकने मज़े कन्नै घर बेहियै पढ़ी सकने जेह्दे कन्नै अस दूर दूर तगर अस बड़े पढ़ी सकने शैल अस बड़ी मज़े कन्नै घर बेहियै आराम कन्नै एह्दे कन्नै कोई असेंगी मुसीबत निं औंदी ते एह्दे कन्नै अस अपने घर दे कम्म बी बड़े आराम तरीकै कन्नै अस करी सकने आं